हलो हा

हलो जय जय झूलेलाल करन जय झूलेलाल हा हा बढ़िया बढ़िया बिल्कुलु शांती हा ॿुधायो दादा ॿुधायो

हा सभु बिल्कुलु बिल्कुलु ॿुधां पियो मूंखे तव्हांखे चवणो आहे न भई तव्हां तव्हां चई छॾियो चवंदा छा छा ऑडर ॾियणो अथव तव्हांखे हा चारि चूड़ा थी विया चारि चूड़ा धीअ लाइ

हा हा

हा अ ॾिसो तव्हां चारि चूडियूं चारि मुंडियूं ऐं पायल ॿिन्हीनि जी नाठीअ अ मुंडीअ सभु ऑडर ॾिनो अथव बराबरि हा हा त कननि में वाला बाला पाइण लाइ बि मां पंहिंजी तरफ़ां चवांव थो भई कननि में वाला वाला बाला त पाइबा न ताकि इअ धीअ सुठी लॻे सुहिणी लॻे कन त ख़ाली थोरी रखबा कननि जो वालिन बालिन जो ऑडर हा ऐं प पायल जो हा पायल त जोरदार ठहाराइ ॾींदोसाव ठाहे ॾींदोसाव ऐं रेट बिल्कुलु सस्तो आहे मार्केट जेको रेट हले पियो हींअर हींअण भई सतरि हज़ार तोलो हले पियो सतरि हज़ार पर अ उन मेकिंग चार्ज वधीक आहे का जेका जेका शइ तव्हां ठहाराईंदा उनजी मेकिंग चार्ज व वधीक बि थी सघे घटि बि थी सघे त पर मेकिंग चार्ज छा आहे बाज़ारि में कहिड़ी बि शइ जो रेग्यूलर शइ जो त अ ॾह पर्सेंट हूंदो मां तव्हांखे न न करे पंज पर्सेंट सां ठाहे ॾींदोसाव बाक़ी तव्हां पुराणा कस्टमर आहियो हा तव्हांखे फ़ाइदो त तव्हांजी धीअ खे बि फ़ाइदो थिए जीअं भई वधीक आइटम ठही वञे इनमें ॾह पंज पर्सेंट में बिल्कुलु बिल्कुलु हा बिल्कुलु करे ॾींदो हा फ़िनीशिंग अहिड़ी विझी ॾींदासीं प्योर शइ ॾींदोसाव बिल्कुलु पर्मानेंट जीअं भई कंहिं ॻाल्हि जी कंप्लेन न अचे आसे पासे वारा बि पुछनि दोस्त बि पुछनि भई तो कंहिंखां ठहारायो आहे त हुनमें छा म मजो बि अचे उनखे ॾ ॾ ॾिसण में

हा

हा उहो त मां तव्हांखे तारीख़ ॾींदसि न भई कहिड़े ॾींहं तव्हांखे अचिणो आहे न अचिणो आहे छो त सो सोन ठाहिण हिन जेको बि अ शइ ठहिंदो उनमें थोरो टाइम लॻो दादा हा हा मां तव्हांखे तारीख़ ऐं हीअ मैसेज वैसिज सभु करे थो छॾियां अमाउंट वमाउंट मैसेज करे थो छॾियां ठीकु आहे ओके दादा ओके हरि ओम